नमस्कार म्हजें नांव ईशा पै रायकर आसा हांव गोगोळ मडगांव हांगाच्यान उलयतां आजच्यान दोन आठवडे पयलीं हांवें तुमच्या ऑनलायन सर्विसांतल्यान एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर केल्ली ही स्मार्ट वॉच म्हाका म्हज्या एका इश्टाक वाडदिवसाची भेट म्हणून दिवपाक जाय आशिल्ली ताकाच लागून हांवें गिफ्ट रॅप आनी कार्ड सुद्दां ताज्याच बरोबर ऑर्डर केल्लें ऑर्डर करतना म्हाका धा दिसांनी डिलिवरी मेळटली अशें दाखयतालें पूण आज ह्या गोश्टीक दोन आठवडे जावन गेले आनी अजून म्हाका ताची डिलिवरी मेळिल्ली ना हांवें हो कॉल ह्याच गोश्टीची तपासणी करपाक लायलां म्हजो ऑर्डर नंबर जी दोन चार ए शुन्य शुन्य शुन्य शुन्य दोन तीन चार पांच स असो आसा हांवें ही ऑर्डर चार ऑगस्ट रोजी केल्ली तेन्ना म्हाका धा दिसांची डिलिवरी दाखयताली पूण आज अजून सुद्दां तुमचे डॅलिवरीचो स्टेटस इन ट्रानझीट म्हणजे वाटेर आसा अशें दाखयता हांवें हाजे पयलीं सुद्दां खूब फावटी तुमच्या ऑनलायन सर्विसाचेर ऑर्डर केल्ली आसा तेन्ना म्हाका असले दुविधा हाज्या पयलीं आयिल्ली ना सदांच तुमचे ऑर्डर म्हाका वेळेन मेळ्ळ्या आनी डिलिवरीक कसलेंच कश्ट पडिल्लें नाशिल्ले ह्या खेपे नवी आनी दुख्खाची गजाल म्हणजे इतलो तेप जावन सुद्दा म्हाका डिलिवरी मेळिल्ली ना हांवें हाजे पयलीं सुद्दां तुमकां संपर्क करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कांय कारणां लागून तो संपर्क जावपाक पावूं ना म्हजो ऑर्डर सॅमसंग स्मार्ट वॉच एट म्हणून एका स्मार्ट वॉच मॉडेला खातीर आशिल्लो ताजो रंग निळो आनी डायल कलर काळो आशिल्लो त्या स्मार्ट वॉचान फोन करपाची आनी मॅसेज करपाची सुविधा सुद्दा आशिल्ली पूण हांवें दुसरो मॉडेल एक एक्स्ट्रा सिलेक्ट केल्लो जातून फिटनस फिचर्स सुद्दा आशिल्ले कृपा करून म्हाका सहाय करात आनी म्हज्या ऑर्डरचो स्टेटस आनी ताजे डिलिवरीची तारीख म्हाका जाणून घेवपाक मदत करात जर कांय डिलिवरी येवपाक चड वेळ जावन वता जाल्यार म्हाका दुसरी कडल्यान घेवपाचो प्रबंद करपाक जाय आनी ही ऑर्डर रद्द करपाक जाय म्हाका ह्या ऑर्डराचेर म्हज्या एस बी आय कार्डा वयल्यान धा टक्के सूट सुद्दा मेळिल्ली आशिल्ली हाज्या पयलीं सुद्दां हांवें तुमच्या ऑनलायन सर्विसांतल्यान स्मार्ट वॉच आनी बाकीचे इलेक्ट्रोनीक आयटम सुद्दां घेतिल्ले आसा आनी अशेंच म्हज्या इश्टांक भेट म्हणून दिल्ली आसा हाज्या पयलीं म्हाका कसलेंच कश्ट आयिल्लें ना आनी तांची रक्कम सुद्दां खूब परवडणारी अशी आशिल्ली पूण आतां ह्या खेपे म्हाका सूट मेळून सुद्दा म्हजो ऑर्डर खूब वेळेन डिलिवर जातलो अशें दाखयता म्हणून कृपा करून म्हाका सहाय करात आनी म्हज्या ऑर्डरची डिलिवरी तारीख कळोवपाक म्हाका मदत करात तुमच्या मदतीची म्हाका तोखणाय आसतली